جی

جی آپ کو اپنا اکاؤنٹ کیوں کلوز کروانا ہے جی آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیے میں آپ کا چیک کرتی ہوں کہ کیوں آپ کے پیسے کٹ رہے ہیں

جی جی اچھا جی آپ ثاقب بات کر رہے ہیں سر آپ کا جو بیلنس کٹ رہا ہے وہ بینک سے اس لیے کٹ رہا ہے کیوںکہ آپ نے جو ہے اے ٹی ایم کا زیادہ سے یوز کیا ہے میں آپ کا اے ٹی ایم زیادہ یوز ہوا ہے اس لیے اس کا چارج کٹا ہے اتنا اور آپ نے اس سے شاپنگ وغیرہ بھی کی ہے اس لیے اتنے پیسے کٹے ہیں آپ کے ہاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ آپ نے شاپنگ کی ہے اے ٹی ایم سے اس سے جو ہے چارجز کٹے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو آپ کرا دیجیے بند ہو جائے گا آپ اپنا آدھار آپ اپنا آدھار اور بینک کی جو کاپی ہے وہ بینک لے کے آ جائیے آپ کا بند ہو جائے گا جی آپ کو آنا پڑے گا یا فارم فل کرنا پڑے گا بینک کی کاپی جی جی جی فارم فل ہوگا آدھار کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا آپ کا اس کے بعد پھر یہ آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا جی تھینک یو